हैलो हांजी एह् मेरी गल्ल अजय कम्युनिकेशन च होआ दी ओ केह् में सुनेआ इत्थै सैकन हैंड फोन थोंह्दे हांजी ते अच्छा अच्छा में सैकन हैंड गै लोड़दा हा थुआढ़े श कोह्का कोह्का थुआढ़े श इसलै

एंड्राइड दा कोह्का ते आईफोन आईफोन आईफोन केह्ड़ा अच्छा ते आईफोन दा केह् ओह् ऐ प्राइस केह् ऐ रेट किन्ना नुआढ़ा बीह् ज्हार दा चलै दा इसलै च'ऊं ज्हारां दा अच्छा छें ज्हारां दा छें ज्हारें दा फ्ही सस्ता बिकै दा तां मतलब कुछ खराबी होनी इसदे च फ्ही किश स्क्रीन शक्रीन डुप्लीकेट होनी अच्छा अच्छा बैटरी लाइफ घटी दी अच्छा ते फोन फोन खु'ल्ला वु'ल्ला निं ना अच्छा अच्छा ते अगर बैटरी अगर नमीं पोआनी होऐ और किन्ने किन्नें पेई जंदी अच्छा अच्छा मतलब शैल कंपनी दी बा ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा अच्छा कोई निं कोई निं अच्छा अच्छा कोई निं कोई निं ते आपूं ई दिक्खी लैह्गा कोह्का लैना केह् पता अ'ऊं आईफोन लैं जां कोह्का लैं तुस निं दमैं रक्खेओ दमैं तुस बेचो निं ऐ अच्छा बैटरी हैल्थ बानुएं अच्छा अच्छा बिल बिल डब्बा चार्जर अच्छा अच्छा ओरिजिनल चार्जर ओरिजिनल अच्छा अच्छा चलो कोई निं